हम बता सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे इस्कूल प्रसिद्ध हैं बट हमको बहुत सारी इस्कूलों की जानकारी है और अब हम बता देते हैं कि शहर से भी ज़्यादा गाँव में प्राइवेट इस्कूल

हम इस्कूल के बारे में बता सकते हैं कि जैसे हमारे इस्कूल में हमारे क्षेत्र में इस्कूल बहुत सारी हैं जैसे दुर्गावती अम्बिका और और आदर शिक्षा मंदिर शकुरपुर इंटर कॉलेज बहुत सारी क्षेत्र में इस्कूलें हैं उनमें अर्धव्यवस्था बहुत सारी अच्छी है और हम बताऍं तो पहले हम लोगों को शहर में जाना पड़ता था पढ़ने के लिए बट अब हम बताऍं कि एजुकेसन तो गाँव में ही ले लेते हैं उसके बाद डिग्री लेना रहता है तो हमको शहर जाने की मजबूरियाँ आ जाती हैं इसलिए हम शहर जाते हैं पढ़ते हैं बट हम लोग सरकारी इफ़ वो प्राइवेट इस्कूल इतने हो गए हैं कि हम लोग एक से ले कर बारह तक वहीं पर शिक्षा प्राप्त करते हैं वैसे बता दें तो बारह के बाद शहर ही पसंद करते हैं और शहर में भी अच्छी अच्छी क्वालिटी के डिग्री इस्कूल हैं और जैसे